हय हय रेका सतरकर उलयता तुमी कोण उलयता हय हय आमी तांदूळ विकता हांव गांवटी गांव गांवटी तांदूळ जयाचे आसा ज्योतीचे आसा सुरय आसा तुमकां कसले जाय आं

आतां सद्द्यां सत्तर रुपया रेट आसा किलोचो आं हय हय दवरता कडे काडून दवरता तुमी केन्ना येतली

ना जा तुमकां तुमकांच ना ना तुमकांच म्हणटगीर एक पांच रुपया कमी करूं शकता बरें सिक्स्टी फायव धरूय तुमकां आं हय आनी सद्द्यां हय केन्ना केन्ना मातशें भायर सरता हांव पूण सद्द्यां घरांत तुमी येतना न्ही मातसो कॉल बी करून येयात आं हय हय मात्शी खंयी पयस आसल्यार घरा कडेन येवपा मेयटलें न्ही तेका लागून हय हय बरें सुरय न्हू सुरय उकडे तांदळाचे तशें हें जायना उकडे तांदूळ फुगो घालून वाटचें पडटा फुगत घालून वाटचें पडटा तेजें वांटून पोळे करचें पडटा आनी सुरय तांदूळ तुगे आसल्यार दोन काडून तें करून पीट कर पोळे करपा मेयटा हय आं तांदूळ तांदूळ आमचें तांदूळ न्हू आमी सद्द्यां विचून बी दिना विचून दिल्यार मागीर सगळ्यांकच विचुनूच दिवचे पडटले किद्याक आतां तुमी घेतले तूं कोणाक सांगतले तेजे कडे बरें विचून बी तांदूळ मेळटा अशें म्हणटली म्हणटगीर तशें आमी जावचें ना न्हू सगळ्यांक विचून जाल्यार आमकां टायम मेळना न्ही तेका लागून येचचें तुमी पडटलें आं हय हय

आं हा आं

बरें बरें बरें बरें आं बरें तुमकांय बी देव बरें करूं आ हय आं